बुंजाबायबोमोन नामाथाय हि हि हि जोंनि गामियाव जोंनि धोरोमा जोंनि गामियाव बिदिनो बर'नि धोरोमावथ' अनेख दङ सोरबा दाउसा दाउरेम फुजियो दा जोंनि गामिनि धोरोमाव फुल प्रसादजों फुजियो आरो जोंना जोंनिखौ होनो शिब' बाथौ शिब सनाथन जोंनि धोरोमा आरोखि आं खुलुमग्राया दा बेखौ जोङो फुल प्रसादजों सानफ्रामबो फुजियो फुजिनो मोजां मोनो सामफ्रामबो फुंनि मोनानि फुङाव जोङो बिबारजों फुजियो आरो मोनानि समाव जों जेवारि बाथि होनानै फुजियो नखरनि गासिबो गथ' गथाइ नखरा सानसे थानांगौनि थाखाय आरो बहाबा थाङो बहाबा मायो जाहाथे मोजाङै मोजां इसोरा मोजाङै मोजां लाखियो रैखा खालामो लामा सामा बेफोरबादिनि थाखाय दा नखरनि गार्जेन जानानै आंङो फिसाफोरनि हयैबो आरो आंनि हयैबो गेजेरनि जानानै बे नखरनि थाखाय आङो सिबियो खुलुमो फुंनि समाव आङो फुल प्रसादजों आङो फुजियो आरो मोनानि समाव बिदिनो जेवारि बाथिजों फुजियो आरो फुजाया आंना सब समाय जाबाय थायो आं सानसेबो दिनै खुलुमाखै सिबियाखै होननानै थाया आरो दा बिदिनो जोंनि बर'नि धोरोमाव दङ बाथौ मा होनो बेखौ बाथौ धोरोम बाथौ धोरोम मोनसे फुल प्रसादजों खुलुमग्रा दङ ओमफाय अनेख नाम दङ आरोखि दा बेखौ होनबाय थाला दा जेखौ आं फुजिदों आं बेखौनो होन्दों जोंनिखौ आं खुलुमग्रा धर्मखौ शिब सनाथन बाथौ होनो आरो जोङो बेखौनो नखराव लानानै खुुलुमो सिबियो फुजियो जोंना बे माबाजों बुलि बिदानजों जोङो बेखौ होनानै खुलुमा जोंना सब समय बिदिनो फुल प्रसादजों खुलुमो आरो फुंनि समाव फुल प्रसादजों खुलुमबाय ओमफाय मोनानि समाव बिदिनो जेवारि बाथि होनानै जोङो खुलुमबाय आङो बेखौनो मोजां मोनो जोङो शिब खौनो आङो साबसिन शिबखौनो फुजिनाय जायो आरो शिब सनाथन बाथौ होनो जोंनिखौ आं फुजिग्राखौ आरो दा दङ जोंनि गामियावबो दस्रा दस्रा नियमजों खुलुमग्रा दङ थेवबाबो जोङो गामिनि जानानै बे फुल प्रसादजोंनो जों खुलुमजोबो आरो गामियावबो रायजोआवबो बे फुल प्रसादजोंनो जोङो फुजिजोबनाय जायो हुम जग्य होनानै बोसोराव खेबसे जोङो हुम जग्यजों खुलुमो आमफाय बिदिनो मा होनो ओंखाम गोर्लै टाइमाव जोंनि बर' हारिफ्रा हुम जग्य होनानै ओंखाम गोरलै लोखि फुजा फालिनाय जायो आरो बिदिनो लोखि फुजा फालिबाय आरो बोसोर गोदानाव जोङो हुम जग्य होनानै फालिबाय जोंनि फुजा फुजिनायफोरा बेफोरबादिनो हुम जग्यजों फुजिनाय खुलुमनाय बेबादि आरो दा बेखौनो होननानै आङो फोजोबनाय जाबाय गोजोनथों